हॅलो आं सांग कितें आलें हय आजिलो हॉस्पिटलांत हय हय हय हय कितें जाय आसलें तुमकां कितें जाय आसलें हय तुका केन्ना येवपाक मेळटलें तें सांग आमच्या कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा रे तुका कितें जालां एक्स्रे आसा सोनोग्राफी आसा मागीर तुका चॅकअप सगळ्या तरेचे डॉक्टर आसात हाडांचे बीन कितें प्रॉब्लम आशिल्लो आं ओके ओके आ आजिलोन आसा तुमकां सगळे फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा तूं केन्ना येता तो सांग म्हाका ट्वॅण्टी फोर सॅवॅन आमचें ओपन आसता आनी सगळे डॉक्टर्ज अवेलेबल आसता हय तुका ऑनलायनूय रॅजिस्ट्रेशन करपाक मेळटा अ नाजाल्यार ईफ तूं ऑनलायन करतलो जाल्यार येवन तुका थंय एक फॉर्म फील करचें पडटलें नाजाल्यार तुका एक ऑनलायन फॉर्म मेळटलें मागीर तो क्यूआर कोड तुका दाखोवपाक दाखोवचो पडटा मागीर येयलो की सो दॅट तुवें फॉर्म फील केलां म्हुणून हॉस्पिटलाचें आनी तुका ते डिटेल्स घालपाक जाय तुजे य एज कितली ती आनी सगळें तुका कसलो चॅकअप जाय तें सो दॅट त्या प्रमाणे तुका अपॉयण्टमँट मेळटलो आनी तुका येवपाक मेळटलो थंय डॉक्टर मेळटलो तुका मिनिमम चार्जीस आसता रे तुजे एण्ट्रीचे हंड्रेड रुपीज आनी कांय ना मागीर तुका ते बाकीचें गोवमँट हॉस्पिटल न्ही सो तुका मेळटा हय हय हय सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा थंय आनी कितें जाय आशिल्लें तुका आनी कांय ना स्पॅसिफिक लिट्टल जालें इतलेंच आनी कांय व्हडलें तुका भरपाचें फॉम गरज ना आनी कितें जाय आशिल्लें जाल्या तुका कॉण्टॅक करपाक मेळटा एनी टायम ओके ओके आं बरें आनी कांय नाका आशिल्लें मरे ओके बरें बरें